वेवसायीक शिक्षण जशें मेस्तपण प्लंबींग करप शिंवप कुडक पालन कुकड पालन पशु पालन हें शाळेंत शिकोवपाक जाय सामकें गरजेचें कारण सगले भुरगे दोतोर आनी इंजिनियर जातले अशें ना सो एनएसक्यू हे सब्जक्ट हे शाळेंत लायिल्ले आसात जातूंत तांकां मेस्तपण प्लंबींग लायटिच्यो वायरी कर लायटिच्यो वायरींग करपाचें किंवां तांकां शिंवण शिकोच चली भुरग्यांक शिंवण शिकोवपाचें हें एग्रीकल्चर किंवां एस्ट्रोनाॅमी अशे वेगळे सब्जक्ट आयल्यात जेणें करून तांचे आठवी जर फेल जालीं धावेक जर फेल जालीं जेणें करून तांचें हें शिक्षण अर्दकुटें उरल्यार तो लायफांत खंयच अडकून उरचो ना तो आपल्या पांयाचेर स्वतंत्र आपलो धंदो चलोवपाक शकतलो आतां आमच्या शाळेंत हे खुबशे भुरगे आसात जे स्वताचो धंदो स्वता तयार करपाक लागल्यात खुबशे भुरग्यांक हांवें पळयला जे मेस्त आसात खूब जाण प्लंबींग करतात खूब जाण लायटिंचें कामां करतात आनी ते सामके मोठेपणान आमच्या शाळेंत स्वता येवन काम करतात करून दितात